अखुनका समय मे मतलब सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान बड़ा तेजीसॅं बिहार सरकार के पनैप रहल अछि एहिमे राज्य के नीतीश सरकार जल जीवन हरियाली अभियान मे पोखरि के ओराही आ इनारसब के ओराही कऽ रहल छथि संगे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जे छै अखन पानि के शुद्धता पर बेसी ध्यान रहलै जेनाकि ओहिमे पानि ओहि चापा कल सबमे से गोटी खसा के ओकरा परिष्कृत करबाके प्रयास जल के मतलब उचित प्रयोग करी से करय के प्रयास भऽ रहल अछि आब अहाँ कहब जे छाने के प्रयास आ पानि के मतलब केना जे छै मतलब व्यवहार कयल जाय तऽ एहि लेल तऽ अखन स्वास्थ्य के प्रचार अभियान चैलिए रहल छै जे अहाँ पानिके घर मे सुसुम कऽ लीअ सुसुम केला के बाद ओकरा किछु काल ठंडा दियौ आ पातर वस्त्र से छानिके ओकरा राखू जे अहाँके बैक्टेरियारहित पानि होयत आओर पानि अहाँके पाचन क्रिया के मजबूत करत आ कोनो भी प्रकार के जे बीमारी छै ताहिसॅं अहाँके रोकत पानि के शुद्धता बहुत बेसी जरूरत छै ओना एहि ठाम एक इहो देखल गेल हँ लौह युक्त पानि जे छै से किछु पश्चिमी भाग आ पूर्वी भाग मे खास कऽ के कमला आ कोशी कात मे छै तऽ ओहो लेल सरकार जे छै से व्यवहार कऽ रहल अछि जे बेसी सऽ बेसी फीट पर कल चापा कल के निर्माण भऽ रहल छै समरसेबुल चापा कल गड़ा रहल अछि आ लोक के शुद्ध पानि भेटय ताहि लेल जे वाटर सप्लाई जे छै ओहि मे मतलब फिल्टर कऽ देल गेलैया ताहि दुआरे लोक नियमित अखन जे छानले पानि पीबै छथि बेसीतर घर मे जदि केंट इसब लगेनहियो छथि तऽ ओहिसँ बेसी प्रभावी छै ग्रामीण क्षेत्र मे पानि के जे घैला मे राखि के आ ओकरा मतलब इन्होर केला के बाद ठंडा कऽ के पीबै के प्रथा ओ बहुत बेसी तेजी सॅं प्रचारित आओर प्रसारित भऽ रहल अछि हमर इएह वक्तव्य अछि